हेलो नमस्ते सर सर मुझे सर मुझे एक कार चहिए आपके पास कार है क्या सेकेंड हेंड सेकेंड हैंड वाली चाहिए मुझे कौन कौन सी गाड़ी आपके पास इस समय बहुत बिकती है नहीं ये तो बता दीजिए कि मतलब क्या क्या मिल सकता है जैसे इस्कार्पियो मिल जाएगी कि नहीं बोलरो है या कि नहीं अच्छा तो क्या लोन पर भी दे सकते हैं ऐसे कैस भी दे सकते हैं अच्छा तो तो कुछ छूट भी है अरे भई थोड़ा बहुत तो ज़रूर आदमी जाता है तो तो क्या रेंज की है इस्कार्पियो आपके पास ई माडल कौन सा है नहीं थोड़ा भाई की चाहिए माडल थोड़ा पुराना भी रहेगा तो चलेगा ऐसी कोई बात नहीं है अल अल्टो है आपके पास क्या अल अल्टो कार

तो यानि कंडीसन में है

चलिए चलिए ठीक है हम आपकी बातों से संतुष्ट हैं और इस्कार्पियो आप मुझे दें ठीक है सब करके दे दूँगा